हमरा ने स्कूल टाइममे ने जोग्रफी बहुत अच्छा लगबै क्युकी जोग्रफीमे ने एक अलग ही बात है वो ने पेड़ पौधा ईसबके बारेमे बतबऽ है एकदम पूरा पेड़ पौधाके हरेक चीजके बारेमे मतलब जोग्रफीमे ने इएह सब हमरा ने बहुत अच्छा लगऽ है जैसे पेड़ पौधा कैसे की करना है एकदम कृषि सब कृषि विभाग पूरा एकदम कृषिके ही बारेमे ही जादातर बतावल जा है भूगोल ई सबमे तऽ ईसब ने अइबे करऽ जानल बात है एकरमे ने एक चीज अच्छा लगलै की भूगोल एक भूगोलके बारेमे तऽ भूगोल एक भूगोल बहुत अच्छा एक अर्थ है जेकी बतावल जाए तो ऊतना तो समझ ही सकै भूगोलके बारेमे जोग्रफी बहुत अच्छा लगऽ है एकदम देखकरके एकदम पूरा एकदम अहाँ ईसबके बारेमे बतेतहुँ पूरा एकदम गाछ वृक्षके बारेमे देखबी ने एकदम गाछके हरेक चीज बतेतो कैसे की करल जा है एकदम पेड़ पौधा ईसब पूरा एकदम देख करके अच्छा लगतौ